मीडिया जेह्ड़ी ऐ एह् साढ़े रूरल एरिया दे बारे च किश नेईं दसदी ऐ एह् शैह्रें दियां खबरां बड्डियां बड्डियां खबरां इ'यां कोई बड्डी निक्की जेही खबर होऐ ते उस्सी इ'यां बढ़ाई चढ़ाइयै दसदे न जेह्ड़ी मती मेन खबर होऐ ओह् ते दसदे निं सबेरे सबेरे केह् खबरां दिंदे न कुड़ी दा रेप होई गेआ मुड़े दा ऐक्सीडैंट होई गेआ सबेरे सबेरे कोई इ'यां चज्ज दी पुलिटीकल खबरां जेह्ड़ियां न जां पुलिटिकल बंदें दियां ओह् बड़ियां जेह्ड़ियां कि ओह् करदे न बछाई बछाइयै इ'यां सनांदे इक खबर ते इ'यां बार बार बार बार बार बार बार बार उ'ऐ खबर बार बार उ'ऐ खबर जेह्ड़ी चज्ज दी खबर होग जेहदे च पैसा घट्ट होग उस्सी निं उस्सी इक मिन्ट दी इ'यां दिंदे छड़ी हैडलाइन ते चल ओह्दी कोई डिटेल निं सनांदे कोई किश नेईं पर जेह्ड़ी शैल खबर नेईं होऐ ओह् ते इ'यां सनांदे न इ'यां सनांदे न कि हून एहदा कोई लैसन गै याद करना होंदा ऐ लैसन रट्टी लैना ऐ एह्दा एह्दा इन्नियां खबरां इन्नी गंदियां गंदियां खबरां जेह्ड़िया होंदियां न उ'नें गी ते इ'यां लमकाई लमकाइयै लमकाई लमकाइयै लमकाई लमकाइयै सनांदे ते जेह्ड़ियां होंदियां न इ'यां खबरां ओह् ते इ'यां मासा हारी सनाई ते चल मासा हारी सनाई ते चल जां फ्ही जि'नें खबरें दा इ'नें गी कोई जैदा पैसा ब्राडकास्टिंग दा जैदा पैसा मिलना होऐ ते ओह् खबरा बड़ियां सनांदे ते फिर रूरल एरिये च दे बारे च ते एह् किश बी निं दसदे अस मोदी साह्ब दियां इन्नियां स्कीमां होंदियां न रूरल एरिये च ओहदे बारे च किश निं सनाना इ'नें भला केह् है केह् नेईं केह्ड़ी योजना ऐ जां फेक न्यूज सनाई ओड़नी फलाने उस में जो बो बाली योजना है जिल्लै उद्धर दफतरै जाइयै पता करो ते उत्थै कक्ख निं होंदा सब्भ किश इ'यां गै झूठ जूठ बोलदे ते कोई स्हेई खबर जेह्ड़ी ऐ नेईं सनांदे होर रूरल ऐरिये दियां खबरां जेह्ड़ियां न ओह् घट्ट दस्सनियां ते दूइयां खबरां जेह्डियां ओह् ज्यादा दस्सनियां ते केह् कोई बी शैल खबर जेह्ड़ी ऐ नेईं दस्सनी ते बुरी खबर जेह्ड़ी ऐ ओह् जरूर दस्सनी